मूंखे फोटोग्राफी त ॾाढी वणंदी आहे इहो जेको पेशो आहे मुंहिंजे माउ पीउ खे ॾाड न पियो वणे मूंखे बचपन खां ॾाढो शौक़ु आहे की मां फोटो खिचवायां मां हे कयां मां हो कयां सेलिब्रिटी ठवां पर मुंहिंजे माउ पीउ ॿियनि माण्हुनि खां पाड़े वारनि खां पुछियो त उन्हनि पाड़े वारनि चयुनि न इहो ॾाढो ग़लतु कमु आहे ॾाढो किनो कमु आहे इहो पेशो सुठो कान्हे त इअ इअ सोच माण्हुनि ने रखनि की न हे ग़लतु आहे हिन खे करणु सां माण्हू बिगड़ी वेंदा आहिनि त अॼु ॾिसूं था असां की फोटोग्राफी कीअं कीअं कहिड़े कहिड़े तरीक़े सां था करनि ॾिसूं था न्यूयॉर्क था वञनि लंडन था वञनि अफ्रीका था वञनि अञा जेके देश आहिनि उन्हनि देशनि में बि था वञनि ऐं अॼुकल्ह ॾिसूं था गांवनि में वञी करे बि जेके पहले न वेंदा हुया अॼु गांवनि में वञी करे बि छा त फोटो शूट था करवाइनि शॉट शॉट कपिड़ा था पाइनि ड्रिंक करे फोटो था खिचवाइनि पेड़ पौधा आहिनि जेके तालाब आहिनि नदियूं आहिनि उन्हनि ते बीही करे छा त फोटोग्राफी था करवाइनि और और मूंखे त ॾाढो वणंदो हुयो शुरूअ खां पर मुंहिंजो इहो सपनो मुंहिंजे माउ पीउ साकारु न कयुनि मुंहिंजी न ॿुधी करे उन्हनि ॿियनि पाड़े वारनि समाज जी ॿुधनि और अॼु मां ॾिसी करे अॼुकल्ह जेकी वेडिंग करनि था पिया छा सुंदरु तरीक़े सां था करनि होटलुनि में था करनि रेज़ोर्ट में था करनि हिकु नंबर जी जेकी हे करनि था गज़ब जी था करनि पर मुंहिंजो इहो सपनो साकारु न थी पायो अॼु मां ॾिसां थी की शादियुनि जा जेके वीडियो था ठहनि फोटोज़ था ठहनि कि केॾे सुठे नमूने सां केॾो बढ़िया सेलिब्रिटियुनि वांगुरु था करनि त मूंखे ॾिसी करे त एॾी ख़ुशी थिए की काश मां बि हे करे पायां हा त इहो पेशो कोई ग़लत कान्हे इहो त पंहिंजो हिकु शौक़ु आहे पाण खे प्रस्तुत करणु पाण खे ॾेखारण जो हिकु शौक़ु आहे कुझु ग़लति कान्हे एॾे बढ़िया तरीक़े सां मस्तु स्कूटीअ ते फोटो था खिचवाइनि बुलट ते था खिचवाइनि कार ते था खिचवाइनि छा त ग़ज़ब जो अॼुकल्ह जो फोटोग्राफी कई अथनि मां हुजां हा त ज़रूरु करायां हा पर माण्हुनि जी सोच आहे अलाए छा छा सोचींदा आहिनि पर इहो पेशो ॾाढो बढ़िया ए ॾाढो मस्त सां फोटोग्राफी थींदी आहे